एक चलो आनी एक चली हांचे नक्षत्र जुळ्ळें किंवां तांगेले प्रेम संबंद जुळ्ळें आनी लग्न करपाचे थारायलें की एक तर पयली एकामेकांक चल्यान चलयेक पळोवप म्हण आसता थरयिल्ल्या त्या लग्नाक ताका पयली गोड कातली म्हणटाले किंवां ताका पळोवपाचो विधी कळ्ळें एकमेकांक पळोवपाचो वळखुपाचो मागीर साखरपुडो म्हण जाता आनीक साखरपुडो जातकीर मागीर लग्नाच्या म्हुर्ता वेळार लग्न जाता ह्या लग्नाचो एक विशिश्ट असो विधी आसा तो आमगेल्या धर्म शास्त्रांत वेदीक शास्त्रांत सांगल्या त्या प्रमाणे जाता एक सकाळचे म्हुर्त आसता किंवां सांजे गोरज म्हुर्त आसता आनी अशें पद्दतीन एक थाटा माटांत तो केलो वता लोकांक कितें आसा आयज लग्न हें विशिश्ट म्हुर्त काडून की ज्या वेळार तांका चंद्र बळ आनी गुरू बळ आसता आनी त्या प्रमाणे तो म्हुर्त काडलो वता पूण आयज लग्नांचो थोडोसो इवेंन्ट जाला आनी ह्या इवेन्टाक लागून म्हुर्त फाटी फुडें वता आनी इवेन्टाचेर चड लक्ष दिल्ले वता भटा ब्राम्हणाच्या ज्यो मांत्री मंत्राची ज्यो प्रभाव आसा तो प्रभाव खूब कमी जाल्लो हाली तेपाक दिश्टी पडटा इवेन्टाचेर चड लक्ष सारकें वता किंवा प्रि वेडिंग व व शुटिंग बिटींग ह्यो गजाली नाका आशिल्ल्यो हल्लीं जाल्या त्यो बरोबर न्ही